بہار میں بہت سارے مذاہب ہیں پر عمل کیا جاتا ہے اور اس میں سے جیسے مسلمان ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے تو مسلمانوں میں تہوار ہوتا ہے ہم لوگوں میں الحمد للہ میں مسلمان ہوں تو ہم لوگ عید مناتے ہیں بقرعید مناتے ہیں محرم مناتے ہیں رمضان کے رمضان میں روزے رکھتے ہیں تراویح پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں افطار کے لیے اچھے اچھے پکوان بنتے ہیں ہم لوگ بارہ تیرہ گھنٹہ روزہ رکھتے ہیں اس کے بعد بارہ تیرہ گھنٹہ کچھ نہیں کھاتے شام میں مغرب کی اذان کے بعد کھاتے ہیں روزہ کھولتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے اس سے جسم کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اندر جو جسم میں اناج نہیں جاتی ہے تو اس میں تھوڑا سا جو کیڑے مکوڑے اندر پیٹ میں ہوتے ہیں وہ پیٹ صاف ہوجاتا ہے اور اسی طرح ہندو بھائیوں میں بہت سارے تہوار ہیں رام نومی ہے راکھی ہے رکشا بندھن ہے کروا چوتھ ہے چھٹھ پوجا ہے وہ لوگ اپنا مناتے ہیں ہم لوگ آپس میں بھائی چارے کے جیسے رہتے ہیں ادھر تھوڑا نہ تھوڑا دونوں میں لوگ غلط ہوتا ہے کبھی ادھر سے لڑائی کر لیا تو کبھی ادھر سے لڑائی ہوگیا ویسے ہی ہمارے پڑوس میں ایک بار پڑوس کے دربھنگہ ضلع میں ایک بار ایسے ہی شاٹ ڈاؤن ہوا تھا تو وہاں لڑائی ہوئی تھی جھگڑا ہوا تھا دونوں مسلمان ہندو میں تو بہت سمجھایا بجھایا دونوں دونوں لوگوں کو تو جا کے سمجھے بوجھے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں بھائی چارہ بنا کے رکھیں جھگڑیں نہیں لڑیں نہیں سکون سے اپنی اپنی زندگی کو گزاریں اس کا مذہب اس کے لیے ہمارا مذہب ہمارے لیے سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں آپس میں بھائی چارہ بنا کے رکھتے ہیں کبھی لڑائی نہیں ہو کبھی جھگڑا نہیں ہو دونوں طرف لوگ بہت شانت لوگ ہیں بہار میں اور ہندو مسلمان کیا سکھ کیا عیسائی سب انسان ہے سب سے پہلے تو انسانیت کو سمجھنا چاہیے انسان کو جھگڑا کرنے میں کیا رکھا ہے سکون چین سے اپنے گھر پریوار کے لیے کمائے کھائے خود بھی جئے دوسرے کو بھی جینے دے سکون سے رہے جزاک اللہ